दैसायाव सानस्रियोमोन आरो बै धोनसिरि दैसा आगोलनि दै गिदिरावहाय ए नै सेंग्राफोर सेंग्राफोर आरो जों फिसा फिसा समनिफ्रायनो गेलेबाय थानाय आरो दैआव सानस्रिबाय थायोमोन जों बहुदखौनो गेलेबाय मोसौ गुमनायावबो बहुदखिनि दै सानस्रिबाय जों बहुद गोजान गोजान सानस्रिबाय हाब सानस्रिनायाथ' खमसेखम बहुद दुइ थिन किल'मिटारसो ओरैबायदि सानस्रियोमोन आरो जों लासै लासै जों पार्टि दंमोन ना मोसौ होग्रा गोजा गासैबो आरामैनो गेलेलायबाय थायोमोन आरो जों बिदिनो गेले गेलेहै ओमफ्राय सम जाबाथाय ओंखाम जानो फैयो आरो जों सानजौफु समावहाय बिदिनो गेले गेले सानस्रि सानस्रि अ बहुद गेलेयो माब्लाबा बाला बालि हाजों गेलेगोन ओमफ्राय मैला जाजोब्बाथाय आरो सानस्रिलायनोसै दैआव जि गिदिर दै दैआबो जिमान गिदिर थावखा बुलायनाय मोसौ फाफ्लि बुनाय होनना बुङो जोंनिया बेखौ मोसौ फाफ्लि बुनायानोथ' बेयावनोथ' गाहाय गोजौ गाहाय गोजौ गेलेयोमोन आरो जों जे आरामै गेलेबाय थायोमोन बहुद खिनि गेलेबाय औ दाबो हायो सानस्रिनो बाहाय बांलाखो बहुद खिनि गेलेबाय आगोलाव गेलेबाय गेलेबाय दाबो हायो दानिया ओरै दै गिदिर गैलाना आगोलनि बायदि दाबो दङ खाथियाव बै जोंना फाग्ला दैसा होनना बुङो बेयावबो बहुद खिनि बारबाय हालेवनाय माइ रुवानि गायग्राफोरखौबो गासैखौबो बारहोनांगौ जायो लाइन हमनानै सानस्रिनानै बोलांनांगौ मानसिखौनो बेबायदि गेलेबाय बहुद खिनि गेलेबाय दाबो दाथ' जों इसे बोरायबाय नालाय थांला आरो दायो हालखौनो एवनो थांला बहुदखिनि गेले गेले गेले दाबो दाबो गेलेबावो एसे एनै आरो आरो आरो मेथ'का फैबाथ' थालिर बिफां सिफायनो हाया थालिर बिफां सिफायबाथाय गाखोनानै नावखासो सलायो मेथ'खा जि गिदि गिदि मेथ'खा लाबोगोन बेफोरमानि गाखोलाबायना थाङोमोन बेबायदि खालामबाय आरो जों आगोलनि सेंग्रानि समावहाय बहुद गेलेबायलै गेले गेले गेलेयैनो बालायबाय दानिया दा गैला नै मानसि माखौबा माखौबा बेफोरखौ दा दिखांबाय सोरखौबा बारनो हायिखौबो बारहोबाय बिदि बारला बारलिनो ए बहुद खिनि गेलेबाय आरो मा खालामगोन बेबादिनो गेले गेलेहै सम जाबाथाय ओंखाम जाहैनोसै दै लोंहैनोसै बिनि आगोलनाथ' आरो जेबो गैयामोन दै गुंलेबाबो साथाखौ सोमनोसै बेनो सरनाय जानोसै बेखौनो लोङोमोन जोंनिया बेबायदिमोन आरो आगोल मोसौ गुमनायनिया बहुद खिनि खाहानि बेफोरबो आरो जुमायाथ' बहुद खिनिमोन थांलाय फैलाय बिदिनो गेलेनाय बेनो बारनाय बहुद बायदिसिना गेलेबायमोन आरो जों आरो मा खालामबावो बिदिनो गेले गेले गेले बोराइलायबाय दा आरोबाव दाथ' गेलेलिया दा बोराइ देहा जाबाय नालाय सैलि सैला खालामजाया आरो दानिया बेबायदि जाबाय आरो जोंनिया सानस्रिनायाथ' सानस्रिबायानो थायो सानस्रिनानै थायो बिराद मोजां सानस्रिनो हायो बेसेबां गोजान गोजान सानस्रिबायना सानस्रिनायानो मोजांसिन बोरैबा बोरैबि आइथिंजोंबो सानस्रियो आखाइजोंबो सानस्रिलाङो आरो नों लासै लासै सानस्रिनायखौ गासैबो रोंनांगौ आरो सानस्रिनायखौ रोङाबालाय बोरै जानो सानस्रिनो रोंथारनांगौ गासैबो रोंनांगौ आरो बेफोरखौ नङाबा मानसिफोरा बासायनाय नङाना दै गिदिरावहा गब्र'बा माथो बेनिखायना सानस्रिनाय जाय सानस्रिनो रोङो बियो मालाय फथाफद थाङो रोङाबाथ' रोंलियानोसै बियो आरैनो मा होनो बोरियावनो थाखाबाय थानांगोन बेबायदि दा उफायथ' गैया आरो मा खालामबावगोन होमबालाय बिदि जायो सानस्रिनो रोङाबा थालांखागोन